جی ہاں اسكولوں میں كئی سارے غیر نصابی سرگرمیاں ہوتی ہیں اس میں مختلف قسم كے كھیل ہوتے ہیں كركٹ كھیل كا انعقاد كیا جاتا ہے كبڈی كھیل كا انعقاد كیا جاتا ہے اور اس كے علاوہ ریسنگ ہوتی ہے اور چیئر سٹنگ یعنی ایک محدود وقت ہوتا ہے اس میں بچّوں كو ایک ایک گول كے اندر گھومنا پڑتا ہے اور ایک جب وہ لوگ اسٹاپ بولتے ہیں تو اس پہ چیئر پر بیٹھنا ہوتا ہے تو یہ سارے كئی سارے قسم كے كھیل ہیں اور ان كے اپنے اپنے انعامات ہوتے ہیں ان میں شیلڈ دی جاتی ہے میڈل دیا جاتا ہے اور پیسے دیئے جاتے ہیں یہ سارے انعامات ہیں اور میں نے اس میں حِصّہ لیا ہے چیئر سٹنگ میں حِصّہ لیا ہے ریسنگ میں حِصّہ لیا ہے كركٹ میں حِصّہ لیا ہے میں نے بھی كافی سارے كھیلوں میں حِصّہ لیا ہے